अॼु जो जमानो मशीन जो जमानो आहे ऐं हर केरु मनुष्य मशीन पियो यूज करे पंहिंजे कम लाइ इन जे कारण माण्हूनि जी सिहतु तंदुरुस्तु कोन्ह थी रह पाए क कोई न कोई बीमारी लॻी पई आहे कंहिंखे ब्लड प्रेशर आहे त कंहिंखे डाइबिटीज़ आहे शुगर आहे इन सभु सां छुटकारो पाइण लाइ डेली सुबह प्रात में वॉक करणु खपे हलणु चलणु खपे कुझु कमु करणु खपे योग करणु खपे जंहिंखे कारण उनखे हीअ सभु बीमारी हटी वञे योग करण सां ॾाढी सारी बीमारियूं हटी वेंदी आहिनि छुटकारो मिली वेंदो आहे शरीर में तंदुरुस्ती अची वेंदी आहे कम करण में मजो अचंदो आहे मां डा मां रोज योग कंदी आहियां घटि में घटि हिक कलाकु औ ॿ कलाक कंदी आहियां जिन जे कारण मुंहिंजे को मुंहिंज़ो शरीर हल्को महिसूसु थींदो आहे मूंखे कम करण में मजो ईंदो आहे एव मुंहिंजे शरीर में तंदुरुस्ती बनी रहंदी आहे ऐं मूंखे को बि बीमारी न लगंदी आहे मां बीमारी मां फ़्री रहंदी आहियां हमेशह मां जॾहिं योग करण वेंदी आहियां उते हिक योग गुरू है हू मूंखे ॾाढो मदद कंदो आहे हू मूंखे ॾाढो सारो स्टेप सिखाईंदो आहे योग करण जे लाइ ॾाढो स्टेप्स ॾींदो आहे की छा खाइणो आहे छा पीअणो आहे छा अवोइड करिणो आहे छा करिणो आहे जॾहिं पूरे डे में कब सुम्हिणो आहे कब उथिणो आहे और हू मूंखे ॾाढो मदद कंदो आहे योग करने में मुंहिंजो योग स्थानु जां योग कंदी हुयमि हू योग स्थानु ॾाढो सुठो आहे ॾाढो शांती वारो आहे ॾाढो ई मजेदार आहे ताकि मूंखे योग करण में मजो ईंदो आहे योग करण खां ॾाढो फ़ाइदो आहे असांजी रतु जी दौर चङी तरह हले थी सांस सुठी तरह वठी था सघूं डाइबिटीज़ शुगर ब्लड प्रेशर बीमारियुनि सां छुटकारो मिली वेंदो आहे शरीर में चुस्ती फ़ुर्ती रहंदी आहे कम करने में मजो ईंदो आहे हीअ सभु लाभ आहे योग करण खां त मां हीअ सजेस्ट थी कयां सभखे की सभु खे मोर्निंग में प्रात में इविन शाम में योग करणु खपे ताकि उनके उनजी शरीर में उनखे बॉडी में तंदुरुस्ती रहे फ़ुर्ती रहे उनखे कम करण में मजो अचे उनखे लेज़ीपन न रहे शरीर में उनजो योग स्थानु मुंहिजे योग मुंहिजे घर जे पासे में आहे हिक योग योगासन स्थानु आहे जिथे हिक योग गुरू आहे हू ॾाढो मूंखे मदद कंदो आहे अलॻि अलॻि स्टेप्स ॿुधाईंदो आहे छा खाइणो आहे छा पीअणो आहे हू सभु ॿुधाईंदो आहे ऐं उद एव उन स्थानु जो माहौलु ॾाढो सुठो आहे शांती पूरक आहे योग करण में मजो ईंदो आहे ऐं मुंहिंजी ॾाढी सारी साहेड़ियूं आहिनि जो हुते योग कंदी आहे त मूंखे डबल मजो ईंदो आहे